جی ہاں تاریخ میں ایسے لاکھوں افراد گزرے ہیں جنہوں نے لڑائیوں جنگوں یا سیاسی کشیدگی کے باعث اپنے علاقوں سے ہجرت کی ان لوگوں نے نہ صرف اپنی زمینیں جائداد اور روزگار چھوڑیں بلکہ انہوں نے نئی جگہوں پر شناخت بقا اور قبولیت کی جنگ بھی لڑنی پڑی یہاں کچھ اہم تاریخی مثالیں اور ان کے درپیش چیلنج پیش کیے جا رہے ہیں تقسیم ہند بھارت و پاکستان ہجرت کی نوید مذہب کی بنیاد پر کروڑوں ہندو مسلمان اور سکھ بھارت و پاکستان کی نئی سرحدوں کی طرف ہجرت پر مجبور ہوئے چیلنجز جان ومال کا نقصان فرقہ وارانہ فسادات ریفیوجی کیمپوں میں سخت حالات نئی زمین پر روزگار رہائش اور شناخت کا مسئلہ جذباتی صدمہ گھر محلہ ہمسائے کھو دینا فلسطین ہجرت ہجرت کی نوعیت ایسرائل کے قیام کے بعد لاکھوں فلسطینی مہاجر بن گئے چیلنجز مستقل بےوطنی شہرت کا بحران تعلیمی و صحت سہولیات تک محدود رسائی نفسیاتی دباؤ اور نسل در نسل پناہ گذینی افغان ماجرین ہجرت کو نوعیت سوویت حملے پھر طالبان حکومت اور جنگوں کے سبب لاکھوں افوان شہر پاکستان ایران اور دیگر ممالک میں پناہ گزین ہوئے چیلنجز شناختی مسائل قانونی حیثیت کا فقدان تعصب تعلیم و ملازمت میں رکاوٹیں کئی دہائیوں سے وطن واپسی کا انتظار تاریخ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہچرت صرف زمین کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک تکلیف دہ انسانی تجربہ ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ مہاجرین نے اپنی محنت اور عزم سے کئی معاشروں کو نئی زندگی ثقافت اور ترقی بھی دی ہے